हांव जें बरप करतां तें म्हज्या स्वता खातीर म्हाज्या स्वताच्या समादाना खातीर हांव त्या म्हाज्या बरपांतल्यान म्हाका कितें मेळचें वा खंय तरी म्हाका व्हडलो पुरस्कार मेळचो पयशे मेळचे म्हणून हांव बरयना आनी हांव जे बरयता तें सदांच हांव छापून हाडटाय अशें ना वा खंय तरी लोकांक दाखयताय अशें ना हांव म्हज्या बरो खूब कमी लोकांक दाखयता वा कमी लोकां कडेन हांव ते शॅर करता आनी म्हज्या फक्त फक्त आनी फक्त म्हज्या समाधाना खातीर हांव हें बरयता आनी एक याद म्हणून आनी